पाणीअ खे शुध्द करण जे लाइ बाल्टअ में पाणी भरे हुन में फिटिकी थोरी घुमाए छॾिबी आहे त मिटी हेठि वञी हले ऐं पाणी मथां रहे ॿियो तरीक़ो आहे पाणीअ खे ॿाटिले में भरे हुनखे चङी तरह टहिकाइबो आहे पोइ थधो करे हुनखे पीअण जे कमु आणिबो आहे